हां भाजी आमी तरे तरेची रोयता रे म्हणजे तरे तरेचे मुळें रोयता वांगीं रोयता तांबडी भाजी रोयता चिट्की रोयता भेंडी रोयता आं फेम्स म्हटल्यार आमचीं वांगी फेम्स आनी मुळो तेतून न्हू वांगीची तर तरेची हे आसता मोठी वांगी आसता हां तितून तुका तें वांगीचे ब बरी हे येता हां वांगीची पिक बरी आसा कळ्ळें न्हू

सिद्देश केरकर आं हां हां हां हय तुमी येवंक शकता आतां कित्याक आमी आतां भाजी आसता पळय तें स्टूडंट आसल्या कारणाक न्हू ती भाजी हांव तुका सारकी दाखोवंक शकता आतां ह्या म्हयनो आसा न्हू मार्च आतां ती ओलमोस्ट भाजी जाल्ली जाल्ली आसा कित्याक तिचो क्रोप्स ड्राय जाली न्हू सोयल आतां ती जावचीना जेन्ना तुका शिकपाचो आहा न्हू जेन्ना आमी केन्ना भाजी लायता तेन्ना बस्ट टायम म्हणटा तो डिंसेंबर क्रिस्मस सिजन क्रिस्मस सिजन तेन्ना सोयल बरी आसता ड्राय जालेली आसता मात्शीं वेट आनी अशी हा तेन्ना ती हे सिड्स घालपाचे आं थंय मुळ्याचें सिड्स घालून आनी तेका कणग्याच्या हितून करून घालप बेड करून हय तेन्ना तेन्ना तुमका सारके दाखोवंक शकता कशें कशें आमी ट्रान्सप्लांट करता न्हू आनी तुमकां शिकपाकूय बरें मेळटलें रिसर्च करपाक बरी मेळटली साधारण तुका ते क्रोप जावपाक थट्ट फोट्टी फोटी फायव डेज लागता आनी काळगां काळगां बी आमचीं बरी फामाद तालीगांवची काळगां बरी जाता वॉटरमेलन वॉटरमेलन वांगी आमचीं वयता बरी अशीं पन्नास रुपया एक वयता व्होलसेल पन्नास रुपया मोटी हय मोटी म्हण रेट बरी मेळटा आनी टेस्टफूल हा ती आं बरी टेस्टी हय मागीर आमी तालीगांव मार्कीटाक घालता सांताकूर्ज मार्कीटात वयता पणजी मार्केटा वयता साधारण मागीर नेटाचेर स्विगीचेरूय ओडर आसा न्हू नंबर मार्कीटान घातलें की आमकां स्विगीसून ओडर धाडटा आनी आमी रेजीस्टर केल्ले आसा स्विगीनूय आमी आमचो प्रोडाक्ड धाडटा वॉटरमेलन हे भेंडी भेंडी पेक करून धाडटा हय हय हो सीन आसा हय डिंसेंबर डिसेंबरान म्हळ्यार त्या टायमार त्या टायमार तेन्ना ते सिड्स घालपाचे हय आतां कितें भाजी आमी डिसेंबरान आसता कळ्ळें न्हू आतात येल्यार तितलें त्या उदीक बी जास्त लागता आतां ओल्मोस्ट ह्या दिसांनी न्हू हीट चड वाडली मागीर उदक जास्त आनी तितली वाड जायना ह आतां तुका भेंदी बिडी लावूं शकता भेंदी बरी फास्ट जाता तशीं मुळो तांबडी भाजी बीन तसलीं जायत फक्त सिजनाक थोडी भाजी बाजारान सवायत आसता न्हू तेन्ना ती रोयता हय तांबडी भाजी ना ती अशीं बारीक ही आसता न्हू बेड ना न्हू सोयलीन बेड आसता आनी तेजेर सारके शिपडटा तें ती साधारण रोखडीच वाडटा तांबडी भाजी तिका मात्शीं सोयल वेटूय जाय फास्ट वाडटा तीं हय हय घालता तें आमी कशेंय

हय ये येयात तुमी सारकें शिकयता तुमकां कशें कितें तें